हैल्लो हां जी कु'न बोला दे अर्श अच्छा अर्श में प्रिंसिपल बोला दा यार तेरा गुड मार्निंग अर्श कुत्थें यार बड़ी तेरी आवसैंट बड़ी लग्गा दी यार स्कूल निं तूं आए करदा क्यों हां जी अच्छा अच्छा अच्छा तेरे बेटा कोई अच्छे जेह् हस्पताल दस्स शैल जेह् डाक्टरे गी चैक्क चुक्क कराइयै ते ओह्दे बाद स्कूल आ बड़ी जैदा यार तेरी शार्टेज़ ऐ पेपर च तूं कि'यां बैठगा जे अगर तेरी पढ़ाई निं पूरी कलेयर होग हां परसों कोला दा आई जाया कि लगातार अपनी जेह्ड़ी अवसैंट ऐ कलेयर कर अपनी